सिंधी त्योहार बि पंहिंजा इलाही हूंदा आहिनि जंहिंमें थदड़ीअ हुजे त पाण थदड़ीअ ते मिठा लोला पचाईंदा आहियूं भाॼियूं पूरियूं थेपला अगले ॾींहं ते सॼी रोटी पाण ठाहे करे ॿिए ॾींहं ते माता माता जी शेवा माता जी पूजा करे ऐं पाण पो उहा रोटी खाईंदा आहियूं ऐं उन त्योहार जो आनदुद वठंदा आहियूं महालक्ष्मी माता जा सॻिड़ा हुजनि त महालक्ष्मी माता जे सॻिड़ा सोरहां ॾींहनि जा सॻिड़ा ॿधंदा आहियूं ऐं सोरहां ॾींहं पूरा थियनि पोइ पाण सतपुड़या ठाहे करे ऐं सॻिड़ा छोड़ींदा आहियूं चेटीचंड जो त्योहार हुजे त पाण सुबुह खां उथी करे चे भॻिवान झूलेलाल जे मंदर ते वञी करे ऐं उनजी दर्शन कंदा आहियूं ऐं जेका बि शेवा थिए उहो कंदा आहियूं झूलेलाल भॻिवान जी ताहेरी रधी ऐं झूलेलाल भगवान खे भोग लॻाईंदा आहियूं चालीहो हुजे त चालीह ई ॾींहं झूलेलाल मंदर ते वञी करे दर्शन करे भॻिवान जा भॼन करे ऐं आरती पलउ करे ऐं झूलेलाल भॻिवान सां पाण सत्संग करे आनंद वठंदा आहियूं दी दीवाली हुजे त ॾियारीअ ते महीनो अॻ ई साफ़ सफाई करे पोइ पाण ॾियारीअ ते ॾिया ॿारे ऐं हटड़ियुनि जी शेवा कंदा आहियूं हटड़ियुनि फटाका फोड़ींदा आहियूं ॿारनि सां गॾु ऐं ॾियारीअ जी पाण आनंदु वठंदा आहियूं ईंअ नवरात्रा हुजनि त नवरात्रनि ते बि ॾह ॾींहं माता जी पूजा अर्चना करे ऐं पाण आनंद वठंदा आहियूं ऐं हुनजो आनंदु वठंदा आहियूं त सांस्कृतिक त्योहार में बि मौज हूंदी आहे ऐं भॻिवान जो नाम सिमरण बि थींदो आहे त इहे जेके बि त्योहार आहिनि पंहिंजा सिंधियुनि जा हुजनि त पंहिंजा सिंधियुनि जा त्योहार बि ॾाढी सुठी तरह मल्हाइण घुरजनि इनमें बि पंहिंजे भॻिवान जा पाण खे आशीश मिलनि ऐं पाण मौज करे उनजो आनंद बि वठी सघूं था